ब्र ब्रह्माण्डमे अलग अलग रह अलग अलग रहैके तरीका छै अलग अलग जीव छै ओ खएनिहार पिनिहार चीज अलग छै कि कोइ भी वहाँ आइ भी सकै छै तऽ अथी पता नहि आब ओकरा पहचानि नहि पएबै कि केहन छै नहि छै कि छै नहि छै ओ हर चीज अलग रहन सहन खानापिना हर चीज ओकर अलग अलग ही रहै छै इएह पता नहि ब्र ब्रह्माण्डमे एहन कि पता नहि वहाँ किछु भी समझ नहि देखि पएबै मगर देखबै तऽ लगतनि कि ओ चीज कोन जीव छै कोन जन्तु छै समझमे नहि अएतै ओकरा रहन सहन हर चीज ओकर अलग रहै छै कि जीवजन्तु कोइ भी किछु भी पहचानि नहि सकै छिए कि केहन छै नहि छै समझसे ही समझसे ही बाहर रहै छै पता नहि